جی ہاں مجھے مختلف زبانوں میں تراجم کرنے کا تجربہ ہے میرے لیے یہ ایک دلچسپ اور چیلنجنگ کام ہوتا ہے کیونکہ ہر زبان کے اپنے منفرد ثقافتی اور لغوی عناصر ہوتے ہیں تراجم کرتے وقت صرف الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کے معانیٰ اور سیاق و سباق کو بھی سمجھنا اور منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے تراجم کے تجربے میں چند اہم پہلو شامل ہوتے ہیں سیاق و سباق کی سمجھ جملے یا عبارت کا صحیح مطلب سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے تاکہ ترجمہ صحیح اور مربوط ہو ثقافتی عناصر مختلف ثقافتوں کے عناصر کو سمجھنا اور ان کا مناسب ترجمہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے زبان کی ساخت ہر زبان کی اپنی گرامر اور ساخت ہوتی ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات کچھ الفاظ اور اصطلاحات کا ترجمہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر جب ان کا کوئی براہ راست متبادل نہ ہوں مجموعی طور پر تراجم کا تجربہ میرے لیے سیکھنے اور سمجھنے کا ایک موقع ہوتا ہے جس سے میں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے بارے میں زیادہ جان پاتا ہوں